हैलो जय झूलेलाल हा मुखे तव्हां तव्हांसां तव्हां दर्ज़ी आहियो न हा त मूंखे तव्हांसां कपिड़ा सिबाइणा आहे ॿारनि जी वर्दीअ जा हा त वीह न ॿारनि जा कपिड़ा सिबण जे लाइक़ु दाए केतिरो कपिड़ो वठी अचूं ॿारनि जी वर्दी सिबाइणी आहे हा वीह ॿारनि जे लाए केतिरो कपिड़ा खणी अचूं न इस्कूल ना इस्कूल जी वर्दी सिबाइणी आहे ॿारनि जी हा त वीह ॿारनि जी सिबाइणी आहे ॾह ॾह साल जा ॿारु आहे वीह ॿार आहे वीह वीह ड्रैसूं आहे त हुननि जे लाइ कपिड़ो केतिरो खणी अचूं

हा हा ॾह ॾह सालनि जा आहे

हा पर हुननि जी सिलाई ॿुधायो

हा ही ऐं केतिरनि ॾींहंनि में मिलंदा कपिड़ा

ठीकु आएहे त जल्दी चारि पंज ॾींहंनि में ॾई छॾंदा पंज ॾींहंनि में मिली वेंदा ठीकु आहे ठीकु हा पो तव्हां फाइनल ॿुधायो घणी सिलाई वठंदा अच्छा टे टे पो टे टे सौ जे हिसाब सां घणा थिया पैसा

हा हा पोइ छह हज़ार रुपिया थींदा ठीकु ठीकु हा हा ॾिसंदासीं जल्दी त्यारु करे ॾिजो हा हा ॿारनि जी वरी इस्कूल जी वर्दी आहे न स्कूल थिया थी चालू थी वेंदी

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे

हा ठीक आ पो वठी ईंदासीं हा सुभाणे पर ईंदासूं हा सुभाणे वरी ईंदासीं पर बाक़ी इन ॿ टे ॾींहंनि जा जय झूलेलाल